आतां किचनाक जाय तो बदल जाल्लो आसा पयलीं आमी लांकडान लांकडां वापरताले पत्र वसून वापरताले उदक तापोवपाक आनी आतां आमी शिगडी वापरतात सिलींडर वापरतात गॅस वापरतात आमकां आतां आमी मिक्सरी वापरतात ग्रांयडर वापरतात अशें जायती अशी तरतरेची वेगवेगळी बदल जाल्लो आसा तेन्ना आतां आतां खुबशे लोक इंडक्शन वापरतात इंडक्शनाचेर सगळें उदक तापयतात पयलीं आमी ते गॅसि गॅसीचेरूच चापयताले आतां इंडक्शन आयला इंडक्शनाचेर वापरतात किचनांत सगळे सगळे सजयतात तरेतरेन असो हो अनुभव म्हाका आयिल्लो आसा